جب میں اسکول میں پڑھتی تھی اطراف اکناف کا پورا ماحول اُردو میں تھا اور ہر لوگ اُردو میں بات کرتے تھے پڑھتے تھے اُردو کو بڑھاوا دیتے تھے ہر کوئی لوگ آپسی تعلقات بھی اُردو میں ہی کرتے تھے لیکن آج کے دور میں آج جب کہ میں میں خود اپنے بچوں کو جو دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ انگلش میں بات کرتے بعض ایسے اسکولس ہیں جو اِنگ اُردو میں بات کرنے پہ پنشمینٹ دی جاتی وہاں پہ لیکن جب ہمارے دور میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں صرف اُردو اور اب تو میں دیکھ رہی ہوں میری اپنی زندگی کے کئی سال گزرنے کے بعد کئی اسکول میں اُردو میڈیم ہی ختم ہو گیا ہے اُردو میڈیم کو ترجیح نہیں دے رہے لوگ اُردو پڑھانا نہیں چاہ رہے لوگ حالانکہ اُردو میڈیم سے لوگ اتنی ترقی کرے کئی لوگ منسٹرس بنے آئی سی ایف آئی سی ایس سی آفیسرس بنے ڈاکٹرس بنے کئی چیزیں اُردو کی بدولت ہوئی لیکن آج کے دور میں اُردو کو اتنا ہی کم کرتے جا رہے ہیں لوگ زیادہ تر انگلش کو ترجیح دے رہے ہیں ہر ہر اِس میں انگلش میں بات کرے تو بہت فخر کی بات محسوس ہو رہی ہے لیکن پہلے سلیس اُردو اچھی اُردو میں بات کرنے کو بہت اچھی زبان آداب سمجھتے تھے اُس میں بڑے لوگوں بڑے لوگوں سے بھی ہم اُردو ہی سُنتے تھے تقریباً ہر کوئی اُردو میں آداب سکھاتے تھے طریقہ رہنے کا سلیقہ سب چیز اُردو میں ہوتی تھی لیکن آج کل کے دور میں یہ بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں اِس پہ زور دینا چاہیے اُردو کو اور آگے لانا چاہیے